ई इलाकामे तोता बेसी काल आबैया आओर ओ ओतेक नीकसँ बाजैया जे अहुँकेँ पसन्द आबि जायत आओर किछु एहन पक्षी यऽ जेना गौड़ैया घरमे आबिकऽ रहत तऽ ओहोसँ अहाँकेँ बहुत सुकुन भेटत बहुत सारा एहन पक्षी यऽ जेना मैना भऽ गेल आओर भी अच्छा अच्छा पक्षी यऽ